आं दाखालि टाउन आवहाय गांसे कुरति बायदोंमोन कालार खौ बिराद मोजां मोननानै दा बेनो जिया ओरैबादि मोजां माने आङो गाननो मोजां मोनदों